दैयाव सानस्रिनायखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंबोदों बे सानस्रिनायफोरखौ जोङो जेब्ला जोंनि खाथिनि दैसा दैमा बेफोराव जों दुगैनाय समाव बेखौ जों सोलोंदों आं जेब्ला उन्दैमोन अब्ला जों गुबुन गुबुन लोगोफोरजों थांनानै दैसाफोराव दैमाफोराव गामि खाथिनि दैफोराव जों दुगैनो थाङोमोन बेजों लोगोसे जोंनि जोंनिफ्राय बैसोआव देरसिन मानसिफोरा गोथौ गोथौ दैयाव दुगैनायखौ नुनानै जोंबो सोलोंनो जोबोर गोसो जायोमोन नाथाय बै समाव जेब्ला आं सानस्रिनो रोङामोन अब्ला जों दैनि हाब्राङाव थानानै जों गिबि खेब बिसोरखौ नायग्रोदों बिनि गेजेरजों जों लासै लासै दैयाव ओंखारनानै बिनिफ्राय जोङो सानस्रिनायखौ सोलोंजेन्दों आरो बेजों लोगोसे आं जेब्ला सोलोंजेन्दोंमोन दैयाव सानस्रिनायखौ जों आं सोलोंजेन्दोंमोन अब्ला आंनि गोसोआव गिनाय दङमोन नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे दैयाव सानस्रिदाव सानस्रिदाव आङो दैयाव सानस्रिनायखौ मोजाङै रोंलांनो हमदों दा आं बे दैयाव सानस्रिनाय हुदा आदब खायदाफोरखौ आंनि आंनिफ्राय बैसोआव देरसिनफोरनिफ्राय आं सोलोंनानै लानो हादों आरो बिसोरनिफ्राय बे दिननिफ्रायनो आङो दैयाव सानस्रिनाय हुदाखौ मोजाङैनो रोंनो हादों